हैलो हैलो अंजी आं आं जेह्ड़े होटल ऐ ना थुआढ़ा अपना आं असें जेह्ड़े मेरे गेस्ट आवा दे अमेरिका दा ते ओह् में होटल च बुकिंग करानी ही ते बुकिंग कराना ते रूम च पूरी फेस्लिटियां होनी चाही दियां थोह्ड़े ओह् न बंदे वीआईपी न आं ते पूरी फेस्लिटी मिली जाह्ग अं बंदे दो न आं थोह्ड़ा हसबैंड वाईफ न अं आं जोड़ा इक्क ई रूम इक्क ई रूम बुकिंग करी ओड़ेओ इक्क ई रूम बुकिंग करी ओड़ेओ आं इक्क रूम दी करी ओड़ेओ बुकिंग ते उंदे खाने पीने दा आं इक्क ई रूम करना हसबैंड वाईफ न ओह् लाड़ी मरहाज न दौनों अं नमां जोड़ा ते इक्क ई रूम बुकिंग करना इंदा अं ते खाने पीने दा कोई शेफ ऐ तुंदे कोल जेह्ड़ा ते इंदा खाना बाहर दा मंगवाना पौना बाहर दा शेफ आह्नना पौना जां अच्छा अच्छा में ग्यारहां तरीक आने साढ़े गेस्ट ते साढ़ी बुकिंग करी ओड़ेओ ते पूरी फेस्लिटी होनी चाहिदी होई जाह्ग ठीक ठीक